असांजी सिंधी भाषा जो घणो ई प्रचारु थिए थो पियो वञे ॿारनि खे बैत सेखारियूं असां अॼु सिंधी भाषा यूट्यूब रस्तनि ते वॾा वॾा पोस्टर ऐं स्कूल में हिकु सब्जेक्ट रखियो वञे थो जीअं असांजी ॿारनि खे सिंधी भाषा खां वाक़िफ़ु कयो वञे वॾनि मोकिलुनि में सिंधी रांदियूं सिंधी बैत असांजे ईष्ट देवता जा पंजणा भॼन असांजा अॻला कवि संत जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में नाटक रूप में सेखारियो वेंदो आहे जीअं त असांजो प्रसिद्ध कवि संत कंवर राम हू बहू ठाहे उन वांगुर नचणु सेखरींदा आहिनि संत संत सत राम जा वाख्या चवणु सेखारियूं ऐं अहिड़ा केतिरा ई संत आहिनि जंहिंजे रूप में ठाहे करे हू रूबरू उन्हनि खे सभु ॿुधायूं था मूंखे मुंहिंजी सिंधी भाषा ॾाढी प्यारी लॻंदी आहे मिठड़ी लॻंदी आहे जय झूलेलाल